ٹیکنالوجی آج کی دنیا میں جس طریقے سے اپنا استعمال کر رہی ہے اس کے فوائد بہت سے ہیں لیکن آج سے پچیس سال تیس سال پہلے لوگ ٹیکنالوجی کے بغیر بہت سے انتظار بہت سی چیزوں کا انتظار کیا کرتے تھے اگر گھر کے لوگ دور رہتے تھے ملاقات کیسے کریں اس سے بات چیت کیسے کریں تو اس زمانے میں خط تار وغیرہ اور پوسٹ آپس کے ذریعے سے کسی طریقے سے اسے پہنچتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمارے گھر ہی میں سب کچھ مل جاتا ہے اور ملنے کے باوجود کچھ تھوڑا مشکل بھی ہے پریشانی بھی ہے شوسل میڈیا کی وجہ سے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے آج ہمارے سماج کے گھر کے بچی لوگ کھلے عام بے پردگی ہو گئی ہے اپنا فوٹو ڈال دیتے ہیں کھلم کھلا اور یہ ٹیکنالوجی تو ہے بہتر طریقہ اور اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے لیکن روزگار ملنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نقصانات بھی ہیں اور اس نقصانات کو روکنے کے لیے سوسل میڈیا سے پرہیز کرنا پڑے گا اور پرہیز کرنے کے بعد جو ہے گھر کی بچی کو کے ہاتھ میں موبائل کم سے کم دینا ہے جتنا چاہے ضرورت کے مطابق موبائل دینا ہے ورنہ موبائل سے گھر میں سبھی کو پرہیز رہنا ہے